हम अपने मेहमानों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं उनके आने पर उनको किसी चीज़ की कोई दिक्कत ना हो उनको समय समय पर क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए उसका ध्यान हम लोग अच्छे से रखते हैं उन लोगों को आने पर हम तुरंत पानी और मीठा पिलाते हैं फ़िर उसके बाद नाश्ता कराने के लिए कुछ अच्छा सा जैसे की पकौड़ी चाय वगेरह देते हैं फिर खाने में बदलते हैं खाने में पूड़ी खीर सब्जी पुलाव रसा पनीर पापड़ वापड़ यह जो होता है उनकी पसंद के अनुसार दिया जाता है यदि कुछ लोग को कुछ लोग जैसे मांसाहारी होते हैं तो उनको ये मुर्गा मछली अंडा वगैरह खाते हैं यदि हमारे मेहमान के अनुसार उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उसके अनुसार उनको खाना बना कर उनको खिलाने कोशिश करते हैं और जहाँ हो सके वहाँ उनको किसी से कोई कमी ना हो और उन उनकी अनुसार ही हम लोग खाना पीना बनाते है जैसे कि उनको अच्छा लगे और मेहमानी में कोई कमी ना हो और उनके साथ अच्छे से बातचीत करना हम को अच्छा लगता है और